जी हाँ हमारे भाई बहन भी हैं भाई भी है बहन भी है और भाई और हमारे जो बीच का मामला है भाई से अगर हम कहें कि भाई तुम कमाने धमाने लगो तो उसके दिमाग में नहीं बैठेगा वो हमारे अलग माम मामले से ही चलता है अगर हम कहें कि भाई ये चीज करना है ऐसे करो वो अलग ही समझता है बहन भी हैं बहन से कहेंगे बहन ये चीज ऐसे होना चाहिए लेकिन वो चीज उनको समझ में नहीं आ पाती है कैसे क्या करना है नहीं करना है यही चीज है भाई भाई से तो कुछ भी कहें हम अगर कह दें भाई यहाँ जाना है तो चला जाएगा तब तो कनफर्म है कि चला जाएगा लेकिन अगर कह दें कि अरे भाई यार काम धंधा देख लो कहीं पर या कहीं कुछ करो बैठने से तो कुछ होगा नहीं भाई तो इस मामले में हमारा भाई हमसे अलग कि तरह का परहेज करता है इस मामले में इस मामले में तुरंत अलग परहेज करेगा कमाने के मामले में अगर बात कर दें तो भाई अलग मामले हो जाता है और बहन जो है बहन से अगर मैं कुछ कहूँ तो उसको उस वो लग बोलेगी कहेगी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए भैया तो यही चीज होता है भाई बहन में और भाई तो भाई में बस यही हमारा है कि भाई से अगर कहो कि ये चीज नहीं करना है तो उस चीज़ को वो करता है वो मतलब हमारे विपरीत ही वो काम करेगा ऐसा है हाँ घूमने के मामले में बोल दो तुरंत तैयार हो जाएगा तब तो हमारा सपोर्ट करेगा हाँ भैया जा रहे हैं हम घूमने के लिए लेकिन अगर कोई काम बोल दो कि भाई ऐसे करना चाहिए ऐसे रहना चाहिए इस ढंग से रहोगे तो अच्छा सोसाइटी होगा लेकिन उस चीज को हमरा भाई समझे में नहीं पाता है इसलिए हमारे अनुकूल हमारा भाई रहता है हमसे बिल्कुल अलग मामलों में रहता है हमसे अलग हमेशा मामले में रहता है और जो भी मैं बात कहूँगा उस चीज को सपोर्ट नहीं करता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो इस चीज से हमारा भाई है इस मामले में हमसे बहुत अलग है और हमारी सोच है कि कमाओ दो रुपये अपना सिस्टम बनाओ अपने ढंग से रहो हमारा सोच ये रहता है भाई के प्रति लेकिन भाई ये सोचता नहीं है मैं ये सोचता हुँ भाई कमाने लगे अपना सिस्टम बना ले अपने ढंग से रहे अपना पैसा कमाए अपना ऐस ऐस करे कमाए खाए मौज मस्ती करे लेकिन भाई को बिल्कुल ये बातें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती है हमारे भाई को कि नहीं भैया सही कह रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत चला जाता है उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि भैया सही बोल रहा है उसको बस ऐसा कि भैया हमको भेज रहा है कमाने के लिए उसको दिमाग में ये घुस जाता है कि भैया हमको भेज रहा है कमाने के लिए यही चीजें हैं उसके पास और कोई बहुत चीजें नहीं हैं